घरके काज राज हम सभ करैत छी सभ जतेक सारा काम रहैया सभ करैत छी सभ साफ सुथड़ा बढ़िआँ से रहैत छी करैत छी बुझलियै घरके काम धाम सभ बढ़िआँ से कयलहुँ काज राज कयलहुँ सभ चीज कयलहुँ गृहस्थी एहन छै सभ चीज हम करैत छी

साफ सुथड़ामे